हमरा जे दुरागमन भऽ कऽ अएलिए तऽ हमरा मिथिलामे ई छै हमसब नैहरमे नहि कहिओ खाना बनेने छलिए तऽ कोना खाना बनेबै सासू माँके पुछलिअनि जे हम खाना कोना बनेबै हमरा तऽ खाना नहि बनबऽ आबै छै कतेक ओहिमे से या दालि देबै कतेक ओहिमे पानि देबै से तऽ हमरा नहि किछु बुझऽ आबै छै कोना करबै से हमरा देखा देथिन तहन ने तहन ओ देखा देलखिन जे लोटासँ नापिकऽ अहाँ ओहिमे एतेक आदमी छिए चारि लोटा पानि दऽ दिऔ दालिमे जे जरिकऽ तीन लोटा रहत आओर एतेक दालि नापिकऽ देखा देलखिन जे अहाँ एतेक दालि देबै दालि अहाँ कऽ कऽ तहन भातके कहलिअनि भातमे कतेक पानि देबै तऽ देखा देलखिन एहि चेन्ह बराबर अहाँ पानि दऽ देबै पानि दऽ कऽ हम अहाँके हैए चाउर नापिकऽ दै छी अहाँके हम देखा दै छी एतेक चाउर अहाँ रान्हबै तहन सभके भऽ जाएत एतेक तरकारी कोना करबै हमरा से देखा देथुन हमरा नहि करऽ आबैए कहिओ खाना देखा देलखिन जे कोबीके भुजिकऽ बाहर कऽ लेब बाहर कऽ कऽ अहाँ राखि लेब राखिकऽ तकरबाद अहाँ कि करब जे कोबी भुजिकऽ बाहर कऽ लेब तहन फेरसँ तेल देबै फेर अहाँ ओहिमेसँ फोरन दऽ देबै जीर सबके मिरचाइ सबके फोरन दऽ देबै पचफोरनाके भुजिकऽ तहन आलू खसाकऽ ओहिमे दऽ देबै तहन जे अल्लु झोलल भऽ जाएत दोसर सब्जी आओर झोलल भऽ जाएत तहन ई कोबी खसाकऽ अहाँ बाहर कऽ लेबै बाहर कऽ कऽ तहन ओहिमे मसाला दऽ कऽ मसालाके भुजि देबै भुजिकऽ तकरबाद अहाँ जल खसेबै सिद्ध हेतै बरकतै तहन अहाँ गरम मसल्ला दऽ देबै तहन अहाँ से बाहर कऽ लेब भऽ जेतै लोहिआ उतारि देबै दालि दऽ पुछलिअनि तऽ दाइलो दऽ सएह कहलखिन जे खूब बरकतै सिद्ध हेतै तऽ अहाँ ओकरा देखि लेबै छुबिकऽ जे दालि सिद्ध हेतै तऽ ओ अपने भखरार भेल रहत तऽ ओकरा उँगली लऽ कऽ एनाकऽ चिपिकऽ देखबै तऽ ओ भऽ जाएत तऽ अहाँ पानि पसाकऽ दालिके घाँचि देबै नहि जे कूकरमे रहत अपने तीन सीटी मारत सीटी मारिकऽ तहन अहाँ उतारि लेब जहन सरेतै तहन अहाँ कूकर खोलिकऽ दालि छौँकि देबै आओर भात भातोमे अहाँ से अदहन चेन्ह दऽ देबै चाउरमे अहाँ दऽ देबै जहन ओ खूब बरकत भात अपने फुटि जेतै भातके एना अहाँ पिचिकऽ देखि लेबै जे भात भऽ गेल तऽ अहाँ उतारिकऽ ओकरा पसेबै पसाकऽ तहन भात जहन भऽ गेल तहन अहाँ राखि लेब तहन आओर जे दुत आटा सानैलए आटा अहाँ कोन कतेक सानबै से हमरा देखा दौथु तऽ हमरा देलखिन जे एतेक आटा अहाँ सानिकऽ रोटी बनाएब तऽ हमरा रोटी नहि बनबऽ आबै छलै जे कोना रोटी बनेबै रोटी कोना बनेबै से हमरा तऽ नहि बनबऽ आओर तऽ अहाँके कि करबै कहुना टेढ़ौ हेतै मोटो हेतै अहाँ बनाबू बनबैत बनबैत अपने अहाँके आबि जाएत बनाएब